हलो साईं बसर मल टेलर था ॻाल्हायो साईं हा साईं मुंहिंजा राम राम राम हा साईं मज़े में बिल्कुलु मज़े में तव्हां जी दुआ आहे साईं तव्हां खे मुंहिंजे ॿार जा यूनिफ़ार्म सिबण लाइ ॾई वियो हुउसि हिकिड़ो हफ़्तो थी वियो आहे हा हिकिड़ो हफ़्तो थी वियो आहे अड़े साईं मुंहिंजा तव्हां मूंखे रसीद बि ॾिनी हुई साईं उहा रसीद चवंदा वाट्सअप नम्बर तव्हां खे ॾिसी करे ॿुधायां थो उनजो वाट्सअप ते मोकिलियांव थो नालो अथसि प्र मुंहिंजे छोकिरे जो नालो उनमें लिखियल हो प्रकाश रिसिप्ट ते ठीकु आहे रसीद जेकी ॾिनी अथव हा बिल्कुलु स्कूल जा यूनिफ़ार्म हाणे ॾियारीअ खां पोइ वेकेशन में हाणे तव्हां खे ॾई विया हुआसीं त हाणे स्कूल खुलिया आहिनि ॿार चए थो मूंखे हाणे पप्पा खणी आणे ॾियो पोइ तव्हां सिबी छॾियां हुजनि मां अचांव खणणु यादि नथो अचिनव तव्हां खे यादि कीअं नथो अचिनव तव्हां जे अॻियां थूमीमल बि बीठो हो हा तव्हां हुते ॻाल्हियूं पिए कयूं झूलेलाल मंदर जूं हा यादि अचिनव थो मां बि चङी तरहि तव्हां सां वरी पुराणी ॻाल्हियूं पिए कयूं मंदर खे कीअं ठहिराइजे छा कजे हा चालीहो बि ॾाढो सुठो मनायो वियो उहे ॻाल्हियूं पिए कयनि ठीकु आहे न हा अच्छा अच्छा जी जी हा हा उनजो कलर त ब्राउन कलर सूट आहे नासी कलर सूट आहे ऐं क्रीम कलर जी बुशेट आहे ठीकु आहे हा सिंधी स्कूल जो ई आहे यूनिफ़ार्म असांजे हा तव्हां खां ॿिया ॿार सिबाए वेंदा हूंदा ठीकु आहे त उहो सुठे नमूने सिलाई करे ॾिजो ठीकु आहे हा लॻिभॻि हफ़्तो ॾेढु हफ़्तो थियो आहे हा हा

त हाणे स्कूल खुली तव्हां खे ॿुधायां स्कूल खुली विया आहिनि जे का पुराणा कपिड़ा आहिनि ॿार जा सूट ऐं बुशेट लूंडा थी विया आहिनि ठीकु आहे त ॿार उहो पाइणु पसंदि नथो करे ठीकु आहे ऐं थोरा पांचा बि उनजा घिसी विया अथसि फ़ाटी विया अथसि प्रिन्सीपल बि कल्ह ॾिठसि त चयईंसि ही फ़ाटल कपिड़ा छो थो पाईं स्कूल जो नालो ख़राबु कंदे छा अॼु कल्ह ॿार जे साफ़ु सफ़ाई जे तरफ़ि नज़र हा हा पर बिल्कुलु सुठी सिलाई कजो साईं हा धाॻा वाॻा सुठा यूस कजो बटण बि अथईं त सुठा हणाए ॾिजो बटण बि सुठा लॻाइजो ठीकु आहे पोइ मूंखे ॾिसी करे फ़ोन कजो त मां खणी वञा चङो चङो राम राम चङो राम राम